मूर्तियों के बारे में यह है कि सभी प्रकार से जैसे कि पूछा जाता है कि ये हमारी मूर्ति है इसमें क्या ग़लती है क्या कमी है इसमें किस प्रकार की मतलब जैसे कि देवी जी की मूर्ति बनाते है तो उसमें किस कलर की डिजाइन दी जाती है किस कलर की साड़ी पहनाई जाती है किस कलर का बिलाउज पहनाया जाता किस कलर के अस्त्र शस्त्र लगाए जाते हैं यह सभी बड़े बुज़ुर्गों से पूछा जाता है यह सब पूछ पूछकर वे इस मूर्ति की ओर हम जो कमी रहती है उसको पूरी करते हैं वह कई प्रकार की मूर्तियाँ रहती जैसे कि अब वह अंधा क़ानून की मूर्ति है तो उनको पूछते हैं कि यह का आँखों में पट्टी क्यों बाँधे हैं तो यह सब वह बताया जाता है बड़े बुज़ुर्ग लोग और जो भी हैं हैं न्यायपालिका के जो भी हैं यह लोग भी बताते हैं कि यह तराज़ू है इसको इंसाफ़ का तराज़ू कहा जाता है ये आँखों में पट्टी बाँधे इसे अंधा क़ानून कहा जाता है न्यायालय में कि कि किसी भी प्रकार से सुनाई देते देखता नहीं है क़ानून आपका जो भी है भारत का इसी प्रकार से हर प्रकार की मूर्ति होती है जैसे गजानन्द भगवान की मूर्ति हुई हैं तो उसको जैसे कि सूँट जो बनती है तो किस प्रकार घुमाई जाती है किस प्रकार बनाई जाती है उनके जो कान हैंगे वे बनाए जाते हैं तो किस प्रकार वह सीपी जैसे कान बनते हैं तो ये सब वह पूछते हैं और इससे हमें कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारी जो ये मूर्तियाँ हैं ये जो पुरातन काल से बनी आ रही हैं प्रचलित हैं इनके बारे में वह पूछा जाता है और कई प्रकार की जो मूर्तियाँ रहती हैं जो पुरातन जे जो खुदाई वग़ैरह में जो मिलती है जो मंदिर में वग़ैरह होती है कुछ फत्थरों की बनी बनी होती हैं कुछ अलग प्रकार के पत्थरों की बनी होती हैं तो जो ये कब बनी है कैसे बनी हैं यह इस प्रकार से सब प्रकार का ज्ञान लिया जाता है